लक्ष्मण पै हो गोंयचो एक फामाद चित्रकार ताका भारताचो तिसरो सगळ्यांत व्हडलो नागरी भोवमान पद्मभूशण हो सरकारान दिला म्हाका चित्र काडपाची प्रेरणा ही तांच्या कडल्यानूच मेळली तांका पयलेच्या इजिप्टांतल्या शिल्पासानूय चित्र काडपाची प्रेरणा मेळली चित्र काडटाना तो संगीत आयकतालो तांच्या आवडीच्या कलाकारा मदीं कुमार गंधर्व भिमसेन जोशी आनी किशोरी आमोणकार हांचो आस्पाव आशिल्लो पै ह्यानी भारतीय शास्त्रीय संगिताच्या वेगवेगळ्या रागांचेर आदारिल्ली वेगवेगळीं चित्रां काडिल्लीं तांची ती चित्रां पळोवन म्हाका चित्रां काडपाक आवडपाक लागले आनी तेन्ना साकून हांवूंय चित्रां काडपाक लागलें म्हाका मधूबनी चित्रा वार्ली चित्रां काल्मकारी गोंड चित्रां पिच्छवायी अश्या तरांतरांची चित्रां पळोवपाक आवडटात